کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں میں ایک ڈینٹسٹ ہی اسسٹ کو اسسٹ کرتی ہوں میرا ایک کمرے کا گھر ہے اس میں صرف ایک ٹیوب لائٹ ہے اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ الکیٹریسٹی فیل ہو جاتی ہے یا لوڈ شیڈنگ کے وقت پر میں آج کی اس ٹونٹی فسٹ سنچری میں بھی موم بتی یا راکل آئل لالٹین کا استعمال کرتی ہوں